प्रणाम सर सर हमें एक होटेल चाहिए सर कितना पेमेंट है पाँच छः हज़ार रूपये सर तो सर हाँ कितने बजे कितने बजे आए कि हमें बिल का वो पर्ची मिल जाए और हमें फारम भरवाने के लिए क्या क्या डोक्यूमेंस लाना पड़ेगा

ठीक है सर डोक्यूमेंस क्या क्या लाना पड़ेगा

जी ठीक है सर जी और कितने बजे आना है दो बजे अच्छा ठीक है सर ठीक है सर आपका होटल का नाम क्या है शिवानी होटल जी सर शिवानी होटल कहाँ पर सर जी सर अच्छा जी ठीक है सर ठीक है सर पान हम ए सी रूम कितने का है ए सी रूम कितने का है जनरल रूम कितने का है सर ए सी रूम पाँच छः हज़ार का और जनरल रूम सर जी ठीक है सर धन्यवाद ठीक है सर फिर कितने बजे आना पड़ेगा अच्छा अच्छा सर और मतलब अगर हम लोग चाहें तो खाने पीने की व्यवथा उस में रहेगी कि सर उसी में भाड़े में मिलेगा ना जैसे हाँ सब जैसे रूम का भाड़ा पाँच छः हज़ार रूपये लेंगे तो खाना पीना उसी में रहेगा ना खाना पीना उसी में रहेगा अच्छा रूम का भाड़ा केवल देना पड़ेगा खाना पीना उसी में रहेगा रहना पीना उसी में रहेगा सब हाँ ठीक है सर किचन लैटरिन बाथरूम वग़ैरह सब किचन जैसे लैटरिंग बाथरूम फ्रेस होने के लिए नहाने धोने के लिए अच्छा ठीक है सर और किसी चीज़ की परेशानी वग़ैरह नहीं होगी ना उस में हाँ ठीक है सर फैमिली से फैमिली सकते हैं उस में कि बस अच्छा अच्छा अच्छा बिल बिल पहले देना पड़ेगा कि जैसे बाद में अच्छा ठीक है सर ठीक है धन्यवाद